बिल्कुल बच्चें गी डोगरी सखाना बड़ा जरूरी ऐ हर बच्चे गी अपनी मदर लैंग्वेज बिच आनी चाहिदी ता कि ओह् अपने घर परोआर म्हल्लै च अराम कन्नै मतलब सर्वाइव करी सकै एह् बच्चे लेई बड़ा जरूरी होंदा ऐ जि'यां कि बाकी भाशां जरूरी न उ'आं गै अपनी मात्तर भाशा बी जरूरी ऐ ते इस्सै करियै हर मां प्यो गी अपने बच्चे गी सखाना चाहिदा